आमची घरान जें आसा तें केव्हाय पिल्ट ना आनी आमकां जर तेजो तितलें म्हायती ना आनी तें आमचे घरान ना पूण आमकां तेजो व्होडलोसो प्रोब्लम ना आमकां अडचणीय ना तेज्यो तें कांय तशें कांय आमकां प्रोब्लम ना